हँ अहाँ गायत्री ज्वेलर्ससँ बाजै छिए अच्छा हमरा एगो बिआहकेमे मतलब किछु समानसब चाही छलै गहनासब तऽ अहाँ बतेबै कोन कोन गहना ओतऽ अइ उपलब्ध हैत जेना मङ्गटीका भेलै नथिआ भेलै गलावला हार भेलै हथशङ्कर ईसब एकर कनि दामसब बतबिऔ कि कोना अइ कि दाम छै सोनाके अच्छा हँ आओर अच्छा टीकाके हँ

अँए जाइ दऽ

हँ अच्छा एहिमे अच्छा

अच्छा अच्छा आओर एहिमे किछु डिस्काउण्ट वगैरह अइ कि नहि अइ अच्छा आओर आओर एना मतलब कि कि ओना तहन अहाँके ओतऽ उपलब्ध हैत टीका भेटि जाएत

अच्छा आओर कि कि होइ छै ओना अपना अहाँसबके तऽ बुझल हैत ने बिआहमे कि कि प्रयोग होइ छै कोन कोन गहना लागै छै

अच्छा हँ अच्छा तऽ मतलब सबटाके अपन अपन वजनके हिसाबसँ दाम कहबै हइ ने अच्छा अच्छा ठीक छै आओर कि आओर कोन कोन रखै छिए मतलब चाँदीमे कि कि अइ हँ

आओर ओ जे केशमे लगबैलए अबै छै चोटीमे चाँदीके से रखै छिए

अच्छा आओर एगो चाभीके गुच्छा होइ छै से हँ अच्छा तऽ ओहो भेटि जेतै अच्छा हँ कतेक प्रकारके डिजाइन एकेटा तऽ नहि ने डिजाइन रखै छिए रङ्गबिरङ्गा रहैए ने आओर एगो ओहिमे जे रङ्गीन होइ छै कनि लाल पिअर मोतिओसब लागल रहै छै सेसब रखै छिए ओहन अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ हम से दुइ तीन दिनमे आएब तऽ हमरा मतलब भेटि जाएत ने ई सबकिछु अच्छा ठीक छै तऽ फेर हम अबै छी दुइ तीन दिनमे हँ तहन देखै छी आओर कि कि अइ हँ से तऽ बात सही छै ठीक छै तहन हम आबै छी दुइ ठीक छै